पाँच हज़ार छ सौ दस आठ हज़ार पाँच सौ बारह सात हज़ार छ सौ तीस पन्द्रह हज़ार छ सौ पचास और अठारह हज़ार नौ सौ बीस